یس بتائیے جی جی ہاں میں میں کرکٹ کا کوچ ہوں پروفیشنل کرکٹ کا اچھا اچھا اسکول لیول پہ ابھی آپ کھیل رہے ہیں ویری گڈ بہت اچھے شاباش محنت کرتے رہیے بیٹا بہت آگے جائیں گے آپ کیا پریشانی ہے آپ کو جی بتائیے جی جی جی جی اچھا اچھا آپ بولڈ ہو جاتے ہیں جی تو بنیادی طور پہ بنیادی طور سے آپ کو یہ دقت ہے کہ آپ ان سوینگ ڈلیوری پہ بولڈ ہو جا رہے ہیں اس کو کھیل نہیں پا رہے ہیں یا یہ یوں کہوں میں کہ آپ ڈیفنس بھی نہیں کر پا رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک تو دیکھیے بیسکلی اس کی دو تین ٹیکنیکس ہیں جو جن کا ہم کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اگر ہم نئی بال کی بات کریں تو نئی بال جو ہوتی ہے تو بیسکلی نئی بال ہاڈ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے بالر دو طرح سے اس کو ایک تو سوینگ بالر جو سوینگ کرتا ہے ایک سیم کرتا ہے تو جو بالنگ سوینگ ہوتی ہے اس میں ہمیں بہت باریک نظر کے ساتھ بالر کے ہاتھ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بال کی جو سلائی کا جو دھاگا ہے وہ کیا اندر کی طرف ہے یعنی لیگ سلپ کی طرف ہے یا باہر کی آف سلپ کی طرف ہے تو جب آپ بہت پینی نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بال جو ہے اگر بال کی سلائی کا دھاگا لیگ اسٹمپ کی طرف ہے لیگ اسٹمپ کی طرف ہے تو وہ بال نئی بال ہے لیگ اسٹمپ کی طرف ہے تو بال گر کے آپ کے سیدھے گرنے کے بعد وہ اندر آئے گی سمجھ رہے ہیں وہ بالر جو ہے ان سوینگ کرا رہا ہے اور اس کی جو کلائی ہوگی وہ ایک دم سیدھی گرے گی لیکن بال کا دھاگا لیگ اسٹمپ کی طرف ہوگا وہ بال آپ کو دیکھنا ہے کہ بال کی سلائی کا دھاگا کدھر ہے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بال گر کے اندر آئے گی اور آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ صرف اپنے ہاتھوں سے نہ کھیلیں آپ اپنا دایاں پیر پہلے آگے نکالیں ٹھیک آگے نکالنے کے بعد تب پیر کے ساتھ بلا لائیں ٹھیک پیر سے پہلے بلا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پیر کے ساتھ بلا آئے گا ایجسٹمنٹ میں آپ کو آسانی ہوگی اور پھر کوشش یہ کیجیے کہ صرف آئی اور ہینڈ کا کواڈینیشن نہ اس کے ساتھ ساتھ پورا جسم آپ کا بال کی طرف آنا چاہیے تاکہ آپ اچھی طریقے سے ڈیفنس کر سکیں اور ہائی البو جو ہوتا ہے وہ لانگ شاٹ کے لیے ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے سر کو بالکل استھر یعنی بہت اسٹیبل رکھنا پڑے گا ہلنا نہیں چاہیے جتنا سر اسٹیبل ہوگا اتنی آسانی سے آپ اس کو کھیل سکتے ہیں اور بال کو آخری نظر تک دیکھتے رہنا ہوگا ٹھیک یہ جو میں نے دو تین باتیں آپ کو بتائیں کہ بالر کا ہاتھ دیکھیے اس کے بعد اپنے سر کو بالکل استھر رکھیے تو یہ دو تین بنیادی چیزیں ہیں کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو ان سوینگ کھیلنے میں مدد کریں گی ٹھیک ٹھیک اگر آپ کو فردر کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا میرے اکیڈمی آ سکتے ہیں آپ مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیپ گوئنگ کیپ اسٹرگلنگ ود دا یور اسٹرینتھ اوکے اینڈ لٹ اٹ اوکے